हॅलो केंपे पुलीस स्टेशन आं सर हांव केंपेसून हांगासून उलयतां म्हाका कंप्लेन दिवपाक जाय आशिल्ली हय म्हाका न्ही फ्रॉड कॉल्स येता आनी कॉलार भितर म्हाका किदें सांगलें की तुजो चलो किडनॅप जाला अशें म्हणू कॉल्स येता आनी अमके पयशे दी म्हणजे आतां म्हाका ताणें सांगलें किदें जाणा तूं गुगल पे कर म्हण सांगपाक लागलो फोटी ठावजन गुगल पे कर खंय आनी तुजो भुरगो हांगां आसा ना सर कांयच करुना किद्याक म्हजे म्हणजे हांवें मागीर म्हाका मात्शें टॅन्शन जालें खरेंच कशें अशें दिसलें म्हाका सामकें आनी हांव भिलें मागीर हांवेन स्कुलान फोन केलो हय मागीर स्कुलान टिचरीन सांगलें तुजो भुरगो हांगात आसा तेका लागून सर म्हाका हय हा हा हा सर हा हा बरें सर आं बरें सर म्हाका आतांच आयिल्ले एक धा मिण्टां पयलीं हय आनी ताका लागून बरें सर हय बरें सर बरें सर हय हय सर बरें बरें सर हय सर हय सर बरें सर हय सर बरें ना सर हेंच म्हाका सांगपाक जाय आशिल्लें तर हांव येता थंयसर येवन हांव कंप्लेन रजि करता हय तुमचो

बरें सर थँक्यू सर थँक्यू थँक्यू बरें सर